देखिए ऐसे तो मुझे नहीं लगा की हम भी वेबसाइट कुछ बना देते क्योंकि मैं इस लाइन से नहीं जुड़ी हूँ जुड़ा हुआ हूँ ठीक है और ऐसा कुछ ये नहीं है की हमें वेबसाइट बनाने का कोई अभी तक जरूरत पड़ा है लेकिन जैसा कि दिख सवाल पूछा जा रहा है हमसे इसका अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है और अनुभव ऐसा है की आगे चलके अच्छा ही रहेगा वेबसाइट मुझे नै लगता है हम इस लाइन से जुड़े नहीं हैं तो कैसे बना बे लेकिन फिर भी प्रयास किया जाएगा वेबसाइट कुछ कुछ बनाना ही चाहिए क्योंकि टेक्नॉलोजी का जमाना है बनाने में ही फायदा है अतः हमें ऐसा लगता है कि इस वेबसाइट के माध्यम से हमें बहुत अच्छा लाभदायक फायदा मिल रहा है थैंक यू